जय झूलेलाल असां ग्वालियर शहर मां आया आहियूं सूरत मे रहंदा आहियूं असां ग्वालियर छॾे चङो टाइम थियो पर हिते अची असांखे थोरनि ई सालनि में चङी सेवा कईसे चङो चङा मंदर टिकाणनि जी सेवा कईसे गुरूअ जी कृपा सां मूंखे के रोटीअ जो हुनरु ॾाढो सुठो हुयो त मां पंहिंजे दरॿारनि में में भंडारा शुरू कया भंडारा कंदी हुयमि ऐं सभिनी जी सेवा कंदी हुयमि सुठे नमूने ग़रीबनि खे बि खाराईंदी हुयमि त टिकाणे मंदर में दरॿार में भंडारनि खे बि खाराईंदा मूंखे खाराए करे ऐं सेवा करे ॾाढी ख़ुशी थींदी मां ॾाढो ख़ुशि थींदी हुयमि मां पंहिंजे घर में बि ॾाढा ॾुखिया ॾींहं ॾिठा आहिनि छो त मां ग्वालियर मां आई हुयमि त मूंखे कुझु बि हथ में न हुयो पर मां पंहिंजे गुरूअ जे कृपा सां पंहिंजे गुरू जो गुरूअ जी सेवा कई मंदरनि जी सेवा कई पंहिंजे घर जी सुठे नमूने सेवा कई वॾनि जी सुठे नमूने सेवा कई त मूंखे सेवा जा मेवा मिलिया मूंखे नए टाइम में मां आई हुयमि त मूंखे कुझु बि न हुयो अॼु गुरूअ जी कृपा सां मूंखे गुरूअ सभु कुझु ॾिनो आहे मुंहिंजा ॿार ॿचड़ा मुंहिंजा मुंहिंजे ॾाढा सुठा आहिनि मूंखे ॾाढो लेखींदा आहिनि मुंहिंजो धणी मुंहिंजा घर जा भाती मूंखे ॾाढो प्यार कंदा आहिनि ऐं मां मंदरनि टिकाणनि में बि भॼन कीर्तन ॻाईंदी आहियां मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हे ॾाढो वणंदो आहे मां सभिनी सां सां सुठे नमूने कंदी आहियां ऐं जेतिरो थी सघे मां हमेशा शांति रहण जी कंदी आहियां ताकी कंहिंसां भॻवान मूंखे पंहिंजे मुंहं मां कोई ग़लति लफ़्ज़ु न चवराए साईं करे मुंहिंजी हेॾी उमिरि ताईं रहिजी आई आहे साईं कंदो अॻिते बि मुंहिंजी रहिजी अचे मुंहिंजी इहा ई भॻवान सां प्रार्थना आहे त मां अॻिते बि सुठे नमूने सुठा कम करे ऐं मां पंहिंजो जीवन सफल कयां